आदैया साफागुरिनिफ्राय खइला मैलासिम गारि सालायोना औ आं माने गारि बारा लांगौमोन आरो ओमफ्राय लामानि अबस्थाफ्रा माबायदि थाइ मोजांना गाज्रि आदैया खिथानो हागोन नामा

होनबा आदैया लांनो हागोनना औ ओमफ्राय जे जेन'बा गारियावहाय जों साब्रैसो गाखोयोब्ला लामायाथ' नों इसे गाज्रि होननानै खिन्थाबाय नालाय इसे उसुबिदा जागोन नामा आदै ए ओमफ्राय लामाया माब्लानिफ्राय बिदि गाज्रि जायाथाय औ ए ओमफ्राय बिदिनो थांलाय फैलायनि सुबिदाफ्राथ' मोजांखादा आदै बे लामाजों ओमफ्राय बे लामाफ्राहाय बानायनायनि जेबो माबा खालामाखै नामा दाबो बानायनायनि

औ औ बिदिनो गारि सालायनायफ्राव उसुबिदा जायोना आदै लामाफ्राथ' इसे गाज्रि होननानै खिन्थाबाय नों औ ए ओमफ्राय साफागुरिनिफ्राय खैला मैलासिम बेसे गोबाव थाइम नाङो आदै सहैनो समा बेसे गोबाव लायो दे होनबा आं माब्लाबा माने गारि भारा लांगोन आरो आदै इसे उनावहाय ओमफ्राय लामाखौथ' नों इसे गाज्रि होननानै खिन्थादों नालाय इसे ओंखायनो औ मोजां सम लानानै थांनोसै आरो आदै औ दे आं बेखौनो खबर लाहरदोंमोन औ दे